हाँ मुझे पाँच अंक याद हैं एक सौ बीस दो हजार दस चार सौ बीस एक हजार पाँच पाँच हजार पच्चीस